जेब्ला जों मोनसे दखान खुलियो जाय दखानाव जों माबा मोनसे सा दखान बा मैगं दखान बेबायदि खालामनानैहाय जों दखान फिसा खुलिनानैहाय जों माबा मोनसे फालांगि खालामो आरो जेरैहाय जों न'फोरावहाय जों आबाद मावो आबाद मावनानैहाय जों बेबायदिनो लेबु बागान मैगं जोगोनार बेबायदि गोबां रोखोमनि आबाद मावो जों जेब्ला बेबायदि आबाद मावनानै जों दखानफ्राव फानफैयो आरो फानफैनानैहाय जों बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिजिनेस फिसा फिसा मावनानैहाय जों गिदिर गिदिर बेबायदि रेसटुरेन्टफ्राव लाङो आरो रेसटुरेन्टफ्राव लांनानैहाय जों बेखौ फानहैयो आरो फानहैनानै जों जा फिसा एसे एनै फैसा मोनो जों बे फैसाखौ लानानैहाय जों आरो माबा मोनसे ह'टेलफोर खुलिनो हाबावो आरो बे ह'टेलफोरखौ खुलिनानैहाय जों बेबादिनो गोबां रोखोमनि थांलाय फैलाय मानसिफोरनि हान्था मेलाफोरनि थांलाय फैलायनि गेजेराव जोङो बेबायदि माबा मोनसे ह'टेल खुलिनानैहाय जों बेबायदिनो मानसिफोरखौहाय बेबायदिनो पेसेनजार बोनो हायो आरो जों बेबायदिनो सानि दखान आरो ओंखाम जानाय लोंनायनि बेबायदि खुलिनो हायो बेजोंहाय जों थाखा फैसा मोनो आरो जों बेखौहाय गिदिर गिदिर आरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जों बिजिनेस खालामबावनो हायो जाय बिजिनेसखौ जों न' लुनो हायो आरो बेबायदिनो न' लुनायावहाय गोबां रोखोमनि जोंनावहाय दङ जेरैहाय रद फाननाय थिं फाननाय सिमेन्ट फाननाय बेबायदि रोखोमनि दङ जों बेफोरखौहाय मोनसे दखान खुलिनानैहाय जों बेखौ फाननो हायो आरो जों बेखौ फानखांनायनि उनावहाय आरो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजिनेस खालाममो हाबावो जेरैहाय गारि गारि गोदान खुलिनाय माबा मोनसे गेरेज गोदान खुलिनाय जों बेबायदि खुलिनानै जों एसे एनै आरो मुलाम्फा खालामनो हाबावो आरो बेनि गेजेरजों आरो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजिनेस मावनो हाबावो जों बेबादिनो माबा मोनसे एकाउन्ट सेन्टार जों खुलिनो हायो जों बेयावहाय गोबां रोखोमनि खुलिनानैहाय जों थाखा फैसाखौ आरजिनो हायो